अटिकल पशू पालण जो शौक़ु वधी वियो आहे छो की अटिकल सभई गायूं था पालिनि जे खे खीरु ॾींदी आहे हुन खीर खे विकिणी माण्हू पैसा कमाईंदा आहिनि ऐं अॼु खेती पिया करनि माण्हू ऐं ॿकिरियूं पालींदा आहिनि मुर्गियूं पालींदा आहिनि जो अंडा ॾींदी आहे